जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां धोरोमारि फोरबो फालिथायफोर दङ बेफोरनि गेजेराव माखासेयानो जादों खेराइ फुजा होनाय गार्जा फुजा होनाय न'नि सालामि होनाय ओंखाम गोरलैनि फुजा होनाय आरो बेफोर मोनफ्रोमबो फालिथाय फोरबोफोरखौ माने फोरहा माने गावबा गावनि ओंथि दङ आरो बे फोरबोखौ मा समाव फालियो बे फोरबोखौ फालिनायनि फालिनानै मा मुलाम्फा जागोन माने मोनफ्रोमबो फोरबोहा गोथौ गोथौ ओंथि दं आरो ना बे मोनफ्रोमबो फोरबोहा माखासे थिखानाय सम थायो माने मोनफ्रोमबो फोरबोखौ माने गोसो जाब्लानो दिनै गार्जा फुजा होनो बा गोसो जाब्लानो दिनै खेराइ फुजा होनो बेबायदि होजाया माने मोनफ्रोमबो फोरबोहा गावबा गावनि मोनसे थिखानाय सम थायो जेरै गारजा फुजाखौ गुबैयै दैज्लां दैज्लां बोथोराव होयो दैज्लां जाजेननाय बा दैज्लां गेजेर बा दैज्लां जोबहां बा जिखुनु दैज्लां बोथोराव होयो आरो आं मिथिनाय बायदिब्ला खेराइ फुजाखौ गुबैयै गोजां बोथोर बा मेसें बोथोराव होयो आं बेखौ बांद्राय माबा खालामनो हाया मानि आं नुनायाव बांसिन खेराइ फुजाखौ गोजां बोथोराव होनाय नुनो मोन्दों आरो